असांजे शहर में माण्हू वधारे तर आई फोन ब्रैंड जो मोबाइल यूस करणु पसंदि कंदा आहिनि छोकी माण्हुनि खे उहो फोन पसंदि आहे छो की उन में हाई सिक्योरिटी आहे ऐं सुठी फोटोग्राफ ईंदी आहे मूं वटि सैमसंग ब्रैंड जो फोन आहे छो की मां उन फोन सां संतुष्ट आहियां छो की उहो ॾाढो सुठो फोन आहे ऐं मां हिकु फोन में हीअ विशेषता ॻोल्हींदी आहियां की त वो उहो मोबाइल फोन हैंग न थिए ऐं सिक्योरिटी सुठी हुजे रैम जीबी ऐं मोबाइल जी स्पेस वधारे हुजे